दुबे किराना स्टोर से बात कर रहे हैं भई भाई साहब मैं रागनी बोल रही हूँ आपके यहाँ से हर महीना हमारा किराना आता है आपने तो बिल पूरा चार हज़ार का भेज दिया है कुछ तो डिस्काउंट कीजिए हम आप ही के यहाँ से किराना लेते हैं वही पुराने कस्टमर हैं तो आप कुछ तो छूट देते कम से कम बीस प्रतिशत का छूट देती दीजिए हमें हमारे सामानों में बीस प्रतिशत का बीस प्रतिशत का छूट अरे भाई साहब मैं पूरे माचिस के पोड़े पर थोड़ी बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ आप चार हज़ार पर तो कुछ छूट दीजिए हमें नहीं तो फिर हम तो

ठीक है आप कम से कम दस प्रतिशत का कर दीजिए तो आप छूट हमें हमें भी पड़ जाएगा भाई साहब हम भी नौकरी चाकरी वाले लोग हैं जी जी

जी जी अरे भाई सब माफी वाली कोई बात नहीं है बस आप थोड़ी बोहोत तो कर दीजिए एकदम आप चार हज़ार का सामान हुआ तो चार ही हज़ार का बिल भेज दिए जी जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अरे भाई भाई साहब जी जी कोई बात नहीं मैं भी समझती हूँ आप भी कमा रहे हैं ऐसा ऐसा ठीक है मैं किसी को नहीं बोलूंगी अपने बीच की बात है जी जी ठीक है ठीक ठीक है ठीक है धन्यवाद भाई साब